हाँ हम चाउरके लेल आयल छलहुँ अहाँ पता चलल जे अहाँ ओहिठाम चाउर उपलब्ध भऽ जायत ताँ सम्पर्क कयलहुँ हँ हँ हँ हँ कोन चाउर सब भऽ जायत नहि पतरकेमे ओना हम मोटको लऽ सकैत छी कारण हम खरीद कऽ फेर कतहुँ बिक्रय बिक्री करैत छी एकर व्यपारे करैत छी तऽ हमरा मोटका पतरका सब तरहक चाही हँ हूँ हँ हँ आ गाम हँ ई किछु महग बुझाइया हूँ हूँ हँ अच्छा तऽ छब्बीस सए आरो दोसर अच्छा अच्छा तऽ हमरा अबैत छी एकबेर क़्वालिटी देखि लय छी आ जे कम बेसी करबाक हुअ हाँ हमरो तऽ हमरो जहन ओहिमे लाभ बुझायत हमहुँ तऽ लऽ जाके कतहुँ जे बेचब से फायदा होयबाक चाही आ सबतरि बुझि कऽ एलहुँ हँ सबटा छोड़ि लिअ अहाँ ओहिठाम सस्तामे मील जाऽ